برطانوی حکومت کے خلاف ہندوستانیوں نے بہت سی تحارییکیں چلائی ان تحریکوں کا مقصد ملک کو آزاد کرانا تھا مہاتما گاندھی استڑائی میں ایک اہم رہنمات ہےے انہوں نے اہنسہ کے طریقوں سے لوگوں کو ایکجٹ کیا نمک ستیا گراہ ان کی مشہور تحریکوں میں سے ایک ہے یہ انگریزوں کے نمک پر ٹیکس لگانے کے خلاف تھا عدم تعاون تحریک میں لوگوں نے سرکار کو تعاون کرنا چھوڑا دیا سعودیسی تحریک میں اپنے ملک کی چیزیں استعمال کرنے پر زور دیا گیا بھارت چھوڑوں تحریک نے انگریزوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا خلافت تحریک مسلمانوں نے اپنے خلاف کے لیے چلائی خلیفہ کے لیے چلائی چمپارن اور کھیڑا ستیا گراہ کسانوں کے حقوق کے لیے تھے ان تحریکوں میں مرد عورتیں اور بچے سب شامل تھیں بہت سے دوسرے لیڈروں نے بھی اس لڑائی میں حصہ لیا ان کی قربانیوں نے ملک کو آزادی دلائی یہ تحریکیں ہماری تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے ان سے ہمیں ایکتا اور بہادری کا سبق ملتا ہے